नमस्ते हम सीतापुर जिले में आपको नैमीसारण क्षेत्र है हमारे यहाँ घूमने का वहाँ पर आपको हम पहले उससे एक मिस्रिक जगह पड़ती है वो घूमने की है सीतापुर में आपको सीतापुर में सारनाथ है मन्दिर है आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आपको हम सीतापुर में नैमिसारण है वो घुमा देंगे और उससे पहेले मिस्रिक में महर्षि दधीच जी का तीर्थ स्थान है वो आपको हम टहला देंगे कब का प्लान कर रहें आने का आप कहाँ से आएँगे आप हरदोई जिले से आएँगे तो आप हमें कहाँ मिलेंगे नहीं हरदोई जिले से आप किधर से आएँगे सीतापुर शहर आएँगे सीतापुर शहर आ जाइएगा हमारे नम्बर कितने लोग आप हैं चार लोग हैं आप कौन सा चाहिए फिर टैक्सी वाला चाहिए कि या आपको गाड़ी कर दें खाना रहना आप हमारे कम्पनी का करेंगे या अपना करेंगे सस्ता है जो आपकी बजट एलाउ करे गाड़ी बुक नहीं है तो आपको जितने लोगों के डिज़ायर दे देंगे बारह सौ रुपैया गाड़ी और दस का माइलेज ए सी पे आपको वो सब टहला देगा जितने मन्दिर है वहाँ के और आप उसमें खाना और रहना भी चाहते हैं चाहते हैं तो अठारह सौ रुपये आपको नाइट स्टे का देना होगा होटल तो मिल जाए ए सी बस दो नहीं भैया खाना अलग से होगा नहीं खाना नहीं होगा नाइट स्टे आपका सोने का खाने के लिए आपको पूरा क्या कह रहे हमारी किचन गैलरी का लेना चाहेंगे तो हाँ मीनू आपको मिलेगा जो आपको पसन्द है आप खाइए अपना भैया ये फ़िक्स एमाउन्ट होता है इस पड़ेगा आप होटल चाहेंगे तो आप खुद बुक कर लीजिएगा वहाँ पे करते ही गाड़ी आपके पास होगी ही भैया हज़ार हज़ार रुपैया इसमें हमारा टोल भी पड़ेगा ना नगरपालिका भी जाएगा सब कुछ हमीं को देना हो नमस्ते भैया जी